जोंनि भारतआरि राजखान्थि हान्जाफ्रा गुबुन हादरफोरनि बायदि नङा जोंनि भारतआरि राजखान्थि हान्जाफ्रा मोननाय मोनैखौ लानानै राजखान्थि गेलेयो आरो जोंनि भटार फोरखौ मोननाय मोनैखौ होनानैनो गावनि बियाबनिफ्राय देरहासारना जानानै गावनि बिजाथिखौ गोथों खालामनो नाजायो गुबुन हादरफ्रा जेरै हादरखौ दैदेननायनि बुहुमाव सिनायथि होनायनि बाथ्रा सानो जोंनि राजखान्थि हान्जाया गावनि ओनसोल गावनि बियाबखौ मोननै मोनथामसो सिकिम होनानै बेजों फुस्लायनानै जोंनि राजखान्थिनि जे गोहो बे गोहोखौ लानो नाजायो ओंखायनो गुबुन हादरनि गुबुन जौगा हादरफोरनि रुजुनायाव जोंनि भारतनि राजखान्थियारि दोलोफोरनि जे थासारि बे थासारिया गोबां फाराग जों नुनो मोनो जोंनि जौगालु हादरफोरा जोंनि गावनि रांखान्थि हालोदखौ बांसिन नोजोर होनाय जों नुनो मोनो ओंखायनो राजखान्थि हान्जायावबो रां रुफाखौ लानानैनो सेलाय बेलाय होगदाव होसि दावराव दावसि जानायखौ बांसिन जों नुनो मोनो बेराफारसे भारतखौ सुबुं खुंथाय महरै जों मोजां मोनो मानोना जोङो थोंजोङै भारतनि खुंथाइयारि बिथिङाव जों बाहागो लानो मोनो जोङो लेखा रोङाब्लाबो लेखा गोरोंबाबो समानैनो जोङो भारतनि खुंथाइयारियाव बाहागो लानो हायो जोङो दुलाराय भारतनि सासे नोगोरारि महरै जोङो जायखि जाया बिसायख'थियावनो जोङो बिजाथि गसंनो हायो बेयाव जेबो सोलोंथाइयारि हेंथा गैया नाथाय बेयाव बैसोनि हेंथा दं जेरावनाखि जोंहा जिदाइन बोसोर बैसो जाबानो जोङो सासे भारतनि नोगोरारि जानो हायो भट होनायनि मोनथाय मोनो आरो बिजाथि जायोबा जोङो नैजिसे बोसोर जानानैनो बिजाथि जानो हायो ओंखायनो जोङो भारतनि खुंथाइखौ जोङो मोजां मोनो आ आंनि मोजां मोनसिननाय राजखान्थि दैदेनगिरिया जाबाय नरेन्द्र मदि आं बिथांखौ सोंगोन भारतनि गासिबो नोगोरारिफोरनो समान नोजोरै समान मोनथाय होनानै भारतखौ जौगाहोनायनि बाथ्रा बुंदों नाथाय जोङो खना खनला थानाय भारतनि सुबुंफोरा बे एखे नोजोर एखे आखुथाइ एखे मोन्थायखौ जों मोन्दों ना मोनाखै बेखौ आं सोंगोन जोङो गुबुन मेट्र' सिटि फ्राव थानाय जोंनि गोरिब न'खरनि फरायसाफ्रा जेरैबायदि सोलोंथाइ मोन्दों जों गामियाव थानाय फरायसाफ्रा बे सोलोंथाइखौ मानो मोना बेखौ सोंगोन गिदिर गिदिर नोगोर गिदिर गिदिर सोहोराव थानाय मानसिफ्रा लोंनाय दैनि मोजां सावस्रि बिफान बेफोरखौ मोन्दों नाथाय जों गामियाव थानानै जों एखे फालगारियानो जोङो मानो मोजां सावस्रिनि सुबिदा मोजां लोंनाय दै मोजां मोब्लिब मोजां हान्थामेला राहा मानो मोनाखै आरो बिथाङा जुदि जोंनि ओनसोलाव फैयोबा बे दैदेनगिरिखौ आं सोंनो सान्दों बिथाङा मा फिननाय होयो